अपन क्षेत्र आओर शहरी क्षेत्रमे स्वस्थ स्वस्थ के लिए देखभाल क्षेत्रके तुलना जबकि शहरी आओर अपन क्षेत्र अपन क्षेत्र बहुत बढ़िआँ होइ यऽ अपन क्षेत्र जतेक नजदीक होइए ओतेक बढ़िआँ होइए आओर क्षेत्रमे अपन क्षेत्रमे अगर स्वास्थ्य बढ़िआँ रहैए बढ़िआँसँ ओकर देखभाल होइए तऽ ओहिसँ बढ़िआँ शहरी क्षेत्र नहि हमरा बुझाइए की उ बढ़िआँ यऽ आओर बड़ा बड़ा चीजके लिए तऽ शहरी क्षेत्र ठीके होइए मगर छोटा मोटा जे होइए उ शहरी क्षेत्र हमर अपन क्षेत्र जे यऽ उ बहुत बढ़िआँ नीक यऽ अपन क्षेत्र बहुत बढ़िआँ यऽ शहरी क्षेत्र बड़ा बड़ा चीजके लिए नीक होइए आओर अपन क्षेत्र नजदीकीके कारण जब स्वास्थ्य रहैए तऽ नजदीकीके कारण बहुत बढ़िआँ होइए आओर ओहिके लिए जे छै से खराब खराब ते मानिके चलू क्षेत्र अपन कभी नहि खराब होइए शहरीमे धोखाधड़ी कुछ ना जानकारीके कारण कुछ न कुछ तकनीकी आबि जाइए तऽ हम शहरियोके खराब मानब आओर नीको मानब अय दुआरे की दूरीमे जाइके बाद जे छै से बड़ा चीज़के लिए उ ठीक यऽ मगर छोटा चीजके लिए उ खराब यऽ हम अपन क्षेत्र जे नजदीकीके कारण नीक यऽ बढ़िआँ यऽ